औ हेल' औ औ आं

औ औ नोंथाङा थिगखौनो खोनादों आं हा बन्द'ग होनो नागेददों

बेनि जायगायाथ' चिरां डिस्ट्रिक्तनि बेंटल बेंटलनि नामाथ' सालबारि होननाय गामियाव ओमफ्राय ओरैनोथ' बन्द'ग होनो होननायाथ' दामा ओरैनो आङो बाजि रोजा होन्दोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा मा होनो गोजानाथ' जागोन बिदिनो जि किल'मिटारसो होमबाबो एसे दामा एसे बुंनायग्रोदो नों बेसेसो होनो हायो ओम बेबो मोनसे ओरैनो नोङो बेसेसो होनो हागोन बायदि बाजि रोजा होनो हाया एसेसो बारा होनो हानाय नङा अ

दे नोंथां होम्बा बे नों ब्रैजिबा रोजा होननायानो जासिगोन नोंथां औ दे दोनदो